स्कूटर ॿेड़ी रिक्शा घोड़ो गाॾी साइकिल टमटम मोटर साइकिल जीप ऑटो रिक्शा स्कूटी रेल गाॾी बस ट्रेक्टर कार ऑटो रिक्शा ट्र्क